हमारे इधर की सबसे बड़ी चुनौती जो आर्थिक चुनौती है हमारे जब हमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे से पढ़ रहे थे अपने कॉलेज का फीस भी हम जमा कर ले रहे थे लेकिन अचानक हमारे पापा की एक्सीडेंट हो जाता है और हमें क्योंकि वो काम नहीं कर पाते और उनके पैसा देने में असमर्थ हो जाते हैं तो ऐसे हमको फीस भरने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है जिससे हमें जिससे हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाएँ थे कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन इस चुनौतियों को पार करने के लिए मैंने काम किया और अपना पढ़ाई कम्प्लीट किया और आज मैं एक अच्छे पोस्ट पे हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है जिसको पार करने मैंने पार करके मैंने सफलता प्राप्त की